جی ہاں میں دلی پبلک لائبریری سے بات کر رہا ہوں بتائیں کیا کام ہے

اچھا اچھا دیکھیے ہمارے یہاں سے آپ ایک مہینے سے زیادہ کتابیں باہر رکھنا صحیح نہیں ہوتا ہے آپ اس کو ایک مہینہ سے پہلے پہلے کتابیں ریفنڈ کرانی ضروری تھیں آپ نے نہیں لگائیں اب آپ پر فائن لگے گا پانچ روپے ایک کتاب پر تو ٹوٹل کتابیں تین ہیں آپ کے ہیں تو پندرہ کتابیں روز کے حساب سے پندرہ روپے ہو گئے آپ کے اوپر تین تین کتابوں کے اور پندرہ ہاں اب آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو دوبارہ کتابیں ایشو کرانی ہیں تو یہ فائن آپ بھریے اور کل کل اس کی چھٹی ہے منڈے کو ٹیوزڈے میں آ جائیں اس کام کو پورا کر لیجیے جی ہاں جی ہاں کل آ جائیے لے کر آپ ہاں فائن جی دوبارہ ایشو کرا دوں گا

دیکھیے صبح نو بجے سے اور شام کو پانچ بجے تک ٹائم ہے اور بیچ میں ایک سے دو لنچ ہے آپ اس بیچ کبھی بھی آ سکتے ہیں ہاں جی

ہاں چھٹی جو ہے سنڈے کے دن کی چھٹی ہوتی ہے بس ہفتے میں صرف ایک چھٹی ہے آپ باقی چھ دن کبھی بھی آ سکتے ہیں ٹائم کا خیال رکھیں ٹھیک ہیں ہاں کل تشریف لائیں آپ منڈے کو ٹیوزڈے میں تشریف لائیں ٹھیک ہے وعلیکم السلام